साइकिल रिक्शा मोटर साइकिल बस इस्कूटर हवाई जहाज ॿेड़ी रेल गाॾी घोड़ा गाॾी बैल गाड़ी पाणीअ जो जहाज हवाई जहाज ऑटो